भारतमे ब बहुत हॉस्पिटल छै आ बहु हॉस्पिटलमे बहुत मरीज भी छै बहुत अच्छा देखभाल होइ छै कोनो हॉस्पिटलमे होइ छै कोनोमे नहि होइ छै को कोनो हॉस्पिटलमे तऽ बहुत अच्छा छै तऽ देखभाल होइ छै आओर कोनो कोनो हॉस्पिटलमे बहुत खराब होइ छै देखभाल बढ़िआँसँ नहि होइ छै लेकिन धियान दयके चाही ने कोइ कोइ धियान दै छै कोइ कोइ नहि दै छै इसभ सरकारकेँ पुलिस आरके सभके कम्प्लेन करना चाहिये इसभ तऽ किछु धियाने नहि दै छै किएकि हमेओ बेटीकेँ लए कऽ उहाँ एक सप्ताह रहियै लेकिन बढ़िआँसँ देखभाल नहि होइत रहै लेकिन देखभाल करना चाहिये ना पुलिसके बहुत बहुत हम डाँटे मैमकेँ भी डाँटे आर ताहिपर भी ओतेक ओतेक ध्यान नहि दै छै ध्यान दैएके चाही कोनो ई नहि जे सभे खराब छै कोइ कोइ ध्यान दै छै कोइ कोइ तऽ एकदम ना लापरवाही करै करै छै आओर प्राइभेट हॉस्पिटलमे तऽ बहुत ध्यान दै छै लेकिन गरीब आदमी लाचारीमे तऽ सरकारिएमे पैसाके कारण जाय लए पड़ै छै तऽ कोइ भी एक बात नहि मानै छै जे हँ बच्छासँ देख अच्छासँ देखभाल करियै बहुत डाँटे फटकारे तब की कहै छै बहुत दू चारि पेशेंटके बढ़िआँसँ देखभाल करैत रहै दू चारि पेशेंटके हम ध्यान दिये ताकि कइसे बढ़िआँसँ ध्यान दैत रहौ पुलिस आरके बुला कऽ हम बताए जे ऐसे ऐसे दबाइ लिखता है जब पेशेंटके लए कऽ वहाँपर जाइ छियै तकर बाद दू चारि गोटी दै छै गोटी दबाइके तऽ बहुत जरूरी होइ छै लेकिन दू चारि गो गोटी दए कऽ पेशेंटकेँ चलाय दै छै घर वइसे तऽ करयके नहि चाही सरकार तऽ बहुत व्यवस्था राखै छै लेकिन पब्लिक तऽ उतना यूज नहि करै छै अपन बेचि लैत हेतौ डॉक्टर आर बेचि लैत हेतौ प्राइभेटमे पैसा कमाए लै छै लेकिन गरीब दुखियारीकेँ कतेक दिक्कत होइ छै इसभ तऽ करयके ने चाही ने बढ़िआँसँ ध्यान दयके चाही ई लिए पब्लिक आरके सभ मिलि कऽ ध्यान दयके चाही डाँटयके चाही जाय कऽ सभकेँ ध्यान दयके चाही जो जो सरकारके पैसा खाइ छै ओ सभके तऽ ध्यान दयके चाही ने लेकिन कोइ ध्यान नहि दै छै